ہیلو سر کیا میری بات مرحبا ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے نہیں سر میں نے یہ جانکاری کے لیے آپ کو کال کی تھی کہ آپ کا ریسٹورینٹ کتنے بجے تک کُھلا ہوتا ہے کیونکہ مجھے وہاں اپنے بچوں کو لے کر آنا تھا نا اِس لیے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ وہاں آپ کا ٹیبل اویلیبل ہوتا ہے یا مجھے پہلے سے یہاں پہ بک کرنا پڑے گا وہاں جا کے یا پھر آپ فون پر ہی بک کر دیں گے میرا ٹیبل ایسا نہ ہو ہم وہاں جائیں تو آپ کہیں کہ جو ہے ٹیبل خالی نہیں میم سارے بک ہو چُکے ہیں اِس لیے یہ جانکاری آپ کو لینی تھی اور آپ کے وہاں ہوٹل ریسٹورینٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اویلیبل ہیں اِس ٹائم مٹن قورمہ چکن بریانی یہ سب چیزیں کیا وہاں پہ اویلیبل ہے اور ٹائمنگ بتا دیجیے مطلب مجھے ٹائمنگ پوچھنی تھی نا کیونکہ لیٹ ہو جائے گا جانے میں تو اُس لیے مجھے ٹائمنگ گیارہ بجے تک تو ٹھیک ہے ہم لوگ آ جائیں گے اِنشاء اللہ گیارہ بجے تک ویسے وہاں پہ پارکنگ کی کچھ ہے جی انتظام مجھے پارکنگ گاڑی فور وہیلر پارکنگ کی جو ہے وہاں پہ پارکنگ کی ضرورت بھی لگے گی نا تو اِس لیے آپ کو پارکنگ کا بھی دیکھنا ہوگا مجھے ٹھیک ہے تو اِس لیے پارکنگ کے لیے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ پارکنگ وارکنگ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے باقی جو ہے وہ ہے میرے بچے وہاں بہت دِنوں سے جانا چاہ رہے تھے فسٹ ٹائم میں آپ کے ہوٹل میں آؤں گی سر تو